फूल लगेलिए पाँच गो तऽ फूल तोड़ै छिए फूल लगेलिए पूजा करै छिए तऽ कोन कोन फूल आनै छिए तऽ आब एखन गरमीमे इएह अड़हुलवला फूल गेन्दावला फूल जूहीवला फूल गुलाबवला फूल ईसब फूल फुलेलै तब हमे फूल तोड़ै छिए फूल तोड़िके तब पूजा करै छिए पूजाके काम आइ गेल तऽ गेलहुँ तऽ बाबाके चढ़ेलहुँ पूजा कएलहुँ ठकुरबाड़ीमे फूल तोड़ि लेलहुँ डालीमे करिके लेने गेलहुँ पूजा कएलहुँ आब अड़हुलवला फूल आइ गेल तोड़लहुँ तऽ देलहुँ दुरगा भगवतीजीके चढ़ेलहुँ ठकुरबाड़ीमे गेन्दावला लेलहुँ गुलाबवला चढ़ेलहुँ भोला बाबाके सब फूलके पूजा कएलहुँ सब फूल तोड़िके हमरा फूल बहुत अच्छा लगलै तऽ हम लगै देलिए सब फूल फुलै गेलै तऽ हम फूलके तोड़ि तोड़िके हमे अपन पूजा कएलहुँ बाकी बचलै जे फल भेलै फल पेड़ भेलै फल फड़लै तऽ सेब भेलै नारङ्गी भेलै बेदाना भेलै अपनेके अङ्गूर भेलै अमरुद भेलै हमरा ओ बहुत अच्छा लगै छै तऽ ओ हम लगेलिए तऽ ओ लगेलिए तब ओ तोड़िके हम आनलिए तोड़िके हम अपनहु खेलिए बालो बच्चाके देलिए बालो बच्चाके बड़ नीक लगलै तऽ हम खएलिए बालो बच्चा हमर खएलकै बाकिए जे बेसी भेलै तऽ हमे बेचि भी लेलिए अङ्गूरो बिकि गेल सेबो बिकि गेल आओर कि कहै छै जे अमरुदो बिकि गेल नारङ्गिओ बिकि गेल तऽ हम बेचि लेलहुँ बाकी बात रहलै जे खाइओके मोन भेल तऽ थोड़े राखि देलहुँ घरमे बाल बच्चाके देलहुँ अपनहु खएलहुँ व्रत करै छिए ओहि लेल हमहूँ फलहार कएलहुँ बालो बच्चा खएलक हमरा ओ लगेलिए बहुत फड़लै बहुत अच्छा लगलै आओर फूल तऽ पाँच रङ्गके भेबे कएलै